हँ अहाँके जे ई कलम अछि एकर लिखावट बड़ा सुन्दर होइ छै आ चमकै छै तऽ किए तऽ अहाँके रोसनाइ वला जे अछि से नीक अछि तऽ एकर जे स्तर अछि से नीक अछि ताहि लेल हम अहाँके ई कलम पसन्द करै छी